पहिलेके समय आ अभीके समयमे तऽ आइ बहुत बदलाव आ गेलै हन बदलाव अयलै हन पहिलेके मोबाइल जेहन रहैत रहय आबके जे स्मार्ट फोन आबि गेलै ओकरोमे बदलाव बहुत आबि गेलै हन पहिलेके फोन जे रहय ओकरामे रिचार्ज आर आदमी करबा लै तनि मनि रुपैआ कम रुपैआमे बहुत दिन ओ चलय बहुत दिन आ ओकरामे ओकरामे पहिलेके मोबाइलमे खाली रहय कि बात कए सकै रहियै अच्छासँ अच्छासँ बात करि सकै रहियै रहए आर विशेष ओकरामे किछो होइत नहि रहय दूर आ ई अच्छा चीज रहय कि दूर दराज लोकसभ जे बहुत दूरमे बैठल रहथिन हुनकासँ बात करि सकैत रहियै रहए किछु भी जानकारी लयके रहैत रहए तनि जल्दी सुविधा होय जाइत रहय बहुत जल्दी आरामसँ बात अभी समयमे जे आइ गेलै हन स्मार्ट फोन बड़का फोन ओ फोन भी बहुत अच्छा चीज छै ई फोन एकर हाँलाकि रीचार्ज महीनाके जे अभी छै बहुत जादे लागि जाइ छै एक हिसाबसँ कहियै बहुत जादे लागि जाइ छै रिचार्ज रिचार्ज लागि जाइ छै तभिओ फेर एकरासँ जे बात करि लै छै आदमी एकरोसँ बात करि लै छै कतनो देर बात करि सकै छै बात एकरामे करयमे कोइ दिक्कत नहि छै एकरोमे रिचार्ज पैसा तनि खर्चा जादा लागि जाइ छै बात कतनो देर करि सकै छियै आ एकरामे फेर नेटो मिलै छै जकरासँ कि बच्चा तऽ फोन पढ़िओ सकै छै ई बड़का फोन जे नयका अयलै हन एकरासँ बच्चा पढ़िओ सकै छै आरामसँ बच्चाकेँ बहुत सुविधा होलै हन एहिसँ बच्चा जब फोनसँ पढ़य लगलै हन तऽ तरह तरहके दोसर दोसर जगहके बैठल मास्टर अच्छा अच्छा मास्टर बच्चाकेँ पढ़बै छै जकर बच्चोकेँ बहुत सुविधा होइ छै जानकारी अर अच्छासँ बच्चा तक पहुँचि पाबै छै बच्चा किछो चीजके जानकारी चाहै छै तऽ आरामसँ मोबाइलपर निकलि जाइ छै तऽ ई तऽ कहिए सकै छौ जे अभी नया जमानामे अभीके समयमे जे फोन अयलै हन ई बहुत अच्छा अयलै हन बहुत मतलब अगर जे लोक एकरा अच्छासँ उपयोग करय बच्चा अच्छासँ उपयोग करय तऽ बच्चा लेल बहुत फायदेमन्द चीज छै लेकिन अगर बच्चा एकरे खराब उपयोग करय लगै छै तब तऽ ई खराब छै तब बहुत ओहन बच्चाकेँ देखलियै हन जे ई फोन लए कऽ मतलब बिगड़ि गेलै हन या ओकर बिगड़ि गेलै हन एकदम स्थिति ओकर ठीक नहि रहलै बहुत एहनो बच्चाकेँ देखलियै हइ जे अच्छासँ पढ़लक फोन लए कऽ अच्छासँ पढ़लकै अच्छासँ अपन जे भी जानकारी लय के रहैत रहय ओ जानकारिए लैत रहय बस तऽ ओकरा लेल बहुत फायदेमन्द होलय बहुत बड़ा आदमिओ बनि गेलै हन बड्ड बच्चा तऽ अभीके जे मोबाइल छै ओ अछ् खराबिओ करै छै अच्छो करै छै अच्छा करै छै बहुत अच्छा करै छै खराबी करै छै तऽ ओहने बहुत खराब करै छै बरबाद कए दै छै बच्चा बुतरू अर तखन तऽ घरोवला कहबे करै छै जिन्दगी बरबाद हो गेलै हन बुतरू बरबाद हो जयतै लेकिन ई बात समझयके छै एकरा अगर सहीसँ उपयोग कयल जाय बहुत फायदेमन्द चीज छै ई आ करैएके चाही तऽ अभी देखू ईसभ जे लाभ अगर जे मिल रहल अछि तऽ लाभ उठबयके चाही आ अभी तऽ आदमी अब पहिले तऽ खाली बात हुअइ रहय आब तऽ आदमी मोबाइल देखो सकै छै एक दूसरेसँ दूर दूर बैठल छै तभिओ वीडियो कॉल बात हो जाइ छै जे कि बहुत सुविधा दै छै कोइ आदमी अगर जे बहुत दूर छिकै कोइ मानि लहो माता पिता ककरो दूर छथिन आ बच्चा बहुत दूर छै आब तऽ सुविधा छै कमसँ कम कि फोनपर बातो कए लै छै आ वीडियो कॉलपर आरामसँ एक दूसरेकेँ देखो लै छै आब तऽ मैसेजो करयके बहुत सारा सुविधा आबि गेलै हन बात उतो तऽ ई जे ई बहुत अच्छा सिस्टम आइ गेलै हन ई जे फोनके अयलै हन स्मार्ट फोनके बड़का फोन इसभ बहुत फायदेमन्द रहलै लोकके बहुत मदतिओ करै छै बहुत दूर दूरवला आदमी आरामसँ बात करै छै बहुत पुराना पुराना जानकारी आ बहुत बड़ा बड़ा जानकारी आ बहुत दोसर चीजके बारेमे जानकारी जे आस पासके क्षेत्रमे ककरो पास नहि छै ओ आरामसँ फोनपर निकलि जाइ छै आब जे कि बहुत फायदेमन्द छै